औ औ

ओरैहाय नों पिकनिक स्पटआव फैगोन ना पिकनिक स्पटावहाय ना बे आइपुवालि माबायावहाय ओरै पिलफिलिफोर लानानैहाय फैदो आरो एसे गोलाव थाबायबोदो माबा गाखोनानै फैदो लामाया एसे मोजाङानो फैजागोन औ

मोजां औ मोजां

लांजायो औ मोजां जायगायाबो

थानो जायगाबो दङ मोजां लामाया लामायाथ' बिदिनो एसे गयरि गयरा फैनांगोनदां एसे माबा

नोंखौ लायनो औ औ दे औ दे